میں پردھان منتری آواس یوجنا اسکیم سے واقف ہوں کیونکہ میرے خاندان کو اس اسکیم کے تحت ایک نیا گھر ملا تھا اس اسکیم نے ہمیں اپنی چھت فراہم کی جس سے ہماری زندگی میں بہت بہتری آئی اس طرح اجولہ وجنا اسکیم سے بھی ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوا جس کے تحت خواتین کو مفت گیس کنیکشن ملا اس سے نہ صرف ان کی صحت بہتر ہوئی بلکہ وقت اور ایندھن کی بھی بچت ہوئی یہ اسکیم واقعی عوام کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہی ہے اور اگر لوگوں کو ان کے بارے میں آگہی ہو تو مزید افراد بھی فائدے اٹھا سکتے ہیں